बार्देस जिल्ल्यांत पळोवंक गेल्यार खूब कॉलेजीस आसा जशें की विद्याप्रोबोधिनी कॉलेज पर्वरी ज्ञानप्रसारक मंडळ कॉलेज आसगांव आनी आगनेल इंजिनीयरींग कॉलेज आसगांव विद्याप्रबोधिनी बी ए बी एड डिग्री करूं येता बी ए बी एड डिग्री शिक्षक जावपाक शकता

आगनेल कॉलेज सुद्दां तशीच स्पोर्टसान सुद्दां बरी आसा आनी एकॅडमिक्सानूय बरी आसा